हमरा एन्नऽ बहुत पारम्परिकके खेल होइ छै जइसे कि कुश्ती कबड्डी फुटबॉल आ जेना होय गेलै अथि क्रिकेट फल्लाँ चिल्लाँ बहुत तरहके खेल होइ छै जइसे कि समाजमे लोक खेलै छै ओकरा खेलय देल जाइ छै ओकर मान्यता देल जाइ छै ओकरा पुरस्कृत करल जाइ छै होली भी बहुत तरहके खेल होली भी लोक खेलै छै होलीमे रङ्ग अबीर बहुत मस्ती आबै छै होली होली खेलयमे बहुत लोक एक दूसरेसँ मिलि कऽ रहै छै एक दूसरेके भावनाकेँ समझै छै होली खेल होली एक महत्वपूर्ण पर्व भेलै जइसे कि अच्छा अच्छा लोक दुश्मनीसभ खतम कए कऽ एक दूसरेके जर रहै छै साथमे घुलल मिलल रहै छै इएहसभ होइ छै आओर कुश्ती कुश्ती एमहर नहि खेलल जाइ छै कुश्ती खेलयमे एक दूसरेके जेना बलसँ प्रहार करल जाइ छै एक दूसरेके बल आजमायल जाइ छै कि के कतेक खेलमे एकदम तन्दुरुस्त छै ओकरे कहै छै कुश्ती कुश्तीमे बहुत आदमी क्षतिमे भी रहै छै गोड़ हाथ टूटयके बहुत डर रहै छै लोक उठयलक बजारि दै छै जोरसँ लेकिन बलिष्ठ लोक उतना स सम्हारै छै नहि तऽ ओकरा भारी दिक्कत होय जाइ छै इएह सभ भारिक भारी खेल भेलै हॉकी भी खेलल जाइ छै हॉकीमे एक डण्टाके आवश्यकता पड़ै छै आकि एक ताकि वहाँ बॉलकेँ मारते हुए जब फेँकै छै बॉल जे चोर बनल रहै छै ओकरा बॉल पदायल जाइ छै ताकि ओ दूर दूर तक रहै छै बॉलकेँ लए कऽ फेँकैत रहै छै आ खेलाड़ीसभ हॉकी खेलयवला मारैत रहै छै बॉलमे एकदमसँ भरि भरि दिन तक एकदम होइत रहै छै ओनाहिए अगर गोलमे लागि गेलहु बॉल तऽ बुझहो कि तोँ आउट छहौ तऽ फेर तोँ चोर बनि जयबहो एना होइ छै खेल एना ही हॉकी खेलल जाइ छै आर बहुत सभ खेल होइ छै खेल पहिने जेना होय गेलै एगो आरो खेल क्रिकेट क्रिकेटमे एगारह प्लेयरके आवश्यकता होइ छै क्रिकेट खेललासँ दिमागी सन्तुलन शरीर सभचीज शरीर सही रहै छै क्रिकेट आम आदमी भी खेल सकै छै हमे तोँय जेना कोइ भी खेल सकै छै क्रिकेट क्रिकेटमे एगारहे आदमीके आवश्यकता होइ छै जाहिमे कि एक कीपर रहै छै एक बॉलर रहै छै आर बाँकी सभ जे होइ छै फिल्डर रहै छै कोइ बाँया कोइ दाँया कोइ लेफ्ट कोइ राइट एना ही सभ रहै छै एगारहे आदमी एक तरफ रहै छै एगारहे आदमी दोसर तरफ रहै छै जेना एगारहे आदमी एगारह आदमीके बीचके एक आदमी होइ छै कोइ कप्तान कप्तानके जेना मैच हा टॉस हारि गेलै तऽ ओकरा बॉलिंग करय पड़तै अगर टॉस जीत गेलै तऽ ओकरा बैटिंग करय पड़तै एगारहे एगारहे आदमीके एकहक एकहक टीम होइ छै एक्के गो एगारहे आदमीके एक्के गो कप्तान चुनल जाइ छै दुन्नू टीमके एक एकहक गो कप्तान होइ छै उएह कप्तान दुनू अगर टॉस उठबै छै अगर मै टॉस जीत जाइ छै जे ओ बैटिंग करै छै जे हारि जाइ छै ओ बॉलिंग करै छै जे जीत जाइ छै ओ बैटिंग करै छै ढङ्गके एकदम खेललक दौड़ धूप फल्लाँ चिल्लाँ खूब एकदम करि रहलै हन आ जे बॉलिंग कए रहलै ओ भी अपन मगन बॉल दए रहलै खेल होय रहलै एकदम मगन दुनू तरफसँ एगारह एगारह प्लेयर खेल होइ छै एकदम कैच भी लै छै लोक बहुत आदमीकेँ देखै छियै जेनाकि कैच लए रहलै हन हाँस हाथमे डायरेक्ट बॉल लगै छै ककरो हाथ टूटि गेल खेलमे तऽ एहन काज होइ छै लेकिन अगर कैच तोरा सहीसँ आबि गेलौ कैच लेलाके बाद जे छै तोरा हाथसँ बॉल छुटि भी नहि सकै छै कैच लेलाके बाद एक विकेट जे आदमी मारलकै बॉलकेँ ओ आदमी आउट होय जाइ छै खेल खेल होइ छै अइसे ही किछु खेल खेलल जाइ छै जेना कबड्डी फल्लाँ चिल्लाँ कबड्डिओ लोक खेलै छै क्रिकेटो खेलै छै होली भी खेलै छै पारम्परिक खेल जेना भए गेलै सामा चकेबा सामा चकेबा लोक सामा चकेबा मनबय खातिर मूर्ति बनबै छै मूर्तिकेँ स्थापित करै छै फल्लाँ चिल्लाँ अइसे ही सभ करै छै खेल खेल होइ छै खेलै बड़ी मगनसे सामा चकेबा खेलयमे बड़ी म् मस्ती आबै छै आओर खेलयमे अच्छा लगै छै चारि पाँच लोक मिलि कऽ आरामसँ बैठि कऽ खेलहो सभ खेल ओसभ खेला दिमागी सन्तुलन ठीक रहै छै एक दूसरेके प्रति भावना एकदम अच्छा रहै छै खेल एगो अइसन चीज भेलै जे शरीर इंसान सभ चीजके एकदम तन्दुरुस्त रहै छै